नमस्कार मुझे एक बैग प्राप्त हुआ है जो कि क्वालिटी वाईज़ बेकार है इसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है यह जो दिखाया गया था साईज उससे छोटा भी प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ दिक्कत ये भी है कि इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि दो से तीन बार प्रयोग करने पर ही ये ख़राब हो गया है साथ ही इस बैग के अंदर चैन की भी दिक्कतें आ रही हैं पॉकेट साइज भी थोडा छोटा है जिससे मुझे कठिनाईयों का सामना करना पर रहा है और इसे केरी करना बहुत कठीन होता है लम्बे टूर पर जाने पर ये मुझे दिक्कत दे रहा है साथ ही इसका जो हैंडल है वह भी बहुत छोटा है और जिसे कंधे पर टांगना भी बड़ा मुश्किल होता है और ऐसा प्रोडक्ट इतनी कम गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मुझे प्राप्त हुआ है